मोबाइलके बहुत सारा अच्छाइके बारेमे किछु एहन छै से एकर खराबो छै ओतबा नीक नहि छै जेनाकि फोटो किछु किछु फोटो कखनो काल कए पूरा फ्रेस नहि आबै छै रातिकऽ पूरा धुँधला फोटो आबै छै फ्रेस साफे नहि आबै छै ओकरा लए फेर नाइट मोडमे दए पड़ै छै राति मोबाइल बहुत देर यूज करलापर गरम बहुत जलदी भए जाइ छै फेर यूज नहियो कयल जाइ छै हाटपॉट औन रहै छै वाइफाइ कने म्यूट रहै छै तऽ ओहो बहुत जलदी गरम भए जाइ छै पाँच सॅं सात मिनटमे मोबाइल पूरा धिप जाइ छै एकर रैम बढ़िऑं रहना चाही रहय आठ जी बी छै ने रैम कम सॅं कम दस बारह जी बी रहना चाही रहय जाहिसॅं कि मोबाइल आरो फास्ट चलितियै आरो मेमोरी भी हमरा लगैया जे एतबा दाममे दू सए छप्पन जी बी रहना चाही जेकि एक एकटा हमरा लागैया आदर्श मोबाइलके गुनमे भेलै एकटा ओहो मेमोरी बेसी रहतै